کسان کون سی اہم فصلیں حاصل کرنا پسند کرتے ہیں کسان اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ دال چاول گیہوں کی کھیتی کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ انسان کے روز مرہ کی ضرورت ہے اور روز مرہ کی ضرورت ہونے کی وجہ سے ان کی وہ ساری چیزیں زیادہ بکتی ہیں